जि'यां साढ़ा लक्ष्य होंदा इक जेह्दे उप्पर अस चलने होन्ने असें केह् बनना ते तुसेंगी सनान्ना निक्के होंदे जि'यां मेरा लक्ष्य हा निक्के होंदे मेरा इ'यो लक्ष्य हा कि मिगी क्लास दे बिच्च अवल औना ते अपना नाम रोशन करना कन्नै मां प्यो दा नाम रोशन करना स्कूल दा नाम रोशन करना ओह्दे ताईं में पढ़ाई लखाई करदा हा ते होर में पढ़ाई लखाई करदा हा ते में अव्वल औंदा हा क्लास दे बिच्च फ्ही जि'यां जि'यां में बड्डा होएआ जि'यां में हून सत्तमीं च पुज्जेआ ते मेरा लक्ष्य जेह्ड़ा हून थोह्ड़ा चेंज होई गेआ हून लक्ष्य मेरा केह् होएआ हून मेरा लक्ष्य हा में खेलने कूदने च अग्गे जाना चांह्दा हा मेरा जेह्ड़ा गेम ही कबड्डी मिगी कबड्डी बड़ी पसंद ही ते में कबड्डी च अग्गे होएआ होर में खेल कूद च बी अग्गें गेआ ते होर मेरा नांऽ सलेक्ट होई गेआ में अपने डिस्ट्रिक्ट ताईं खेलआ होर उत्थे मेरा बड़ा नाम रोशन होएआ कन्नै में स्कूल दा बी नांऽ रोशन कीता कन्नै में अपना मां प्यो दा नांऽ रोशन कीता अपना नांऽ रोशन कीता फ्ही ओहदे बाद तुस दिक्खो फ्ही जिसलै में नौमी दसमीं च पुज्जेआ फ्ही जियां में तुसेंगी सनान्ना नौमीं दसमीं कोला पैहले जियां मेरी अट्ठमी दी क्लास आई ओह् ही बोर्ड दी क्लास ते बोर्ड दी क्लास दा तुसेंगी पता डर होंदा जि'यां बोर्ड दी क्लास च पढ़ना पौंदा ते ओह्दे ताईं में फ्ही अपना इक लक्ष्य बनाई लेआ कि हून में दिन रात मेह्नत करियै सारें कोला अग्गें औना फ्ही में दिन रात पढ़दा रेहा ते मिगी अपने टीचर कोला बी पुच्छदा हा केह् केह् करना कि'यां कि'यां करना ते उ'नें मिगी टाइम टेबल दस्सेआ उ'नें मिगी सिलेबस दस्सेआ फ्ही में उस स्हाब कन्नै पढ़दा हा ते फ्ही जि'यां रिजल्ट आया ते मेरे बड़े गै शैल नम्बर आए जेह्दे कन्नै मिगी शाबाशी थ्होई बड्डे दी बजुर्गें दी कन्नै अपने टीचर दी बी थ्होई होर अपने मां प्यो बी थ्होई ते फ्ही मेरा जेह्ड़ा थोह्ड़ा मन पढ़ाई होर आई गेआ फ्ही नौमीं क्लास ही जेह्ड़ी ओह्दे च मस्ती गै मारी इन्नी पढ़े नि फ्ही दसमीं क्लास फ्ही बोर्ड दी आई फ्ही ओह्दे बिच्च में उ'ऐ लक्ष्य ठानेआ कि में हून में पैह्ले नम्बर उप्पर गै आना फ्ही में पढ़दा रेहा पढ़दा रेहा फ्ही में मेह्नत कीती ते फ्ही जाइयै मेरे ओह्दे बी शैल नम्बर आए फ्ही मिगी शाबाशी थ्होई फेर ओह्दे बाद बाहरमीं च बी में इ'यां गे पढ़ाई कीती फ्ही बाहरमीं दे बाद जेह्ड़ा मेरा हून आया कि में हून कालेज दे बिच्च अडमिशन लैनी ऐ ते कालेज च में अपनी स्ट्रीम जह्ड़ी ऐ ओह् स्हेई रक्खनी ऐ ते जि'यां ग्याहरवी बाहरमीं च में तुसेंगी सनाया नि में आर्ट्स रक्खेआ हा आर्ट्स में तां लैत्ता हा क्योंकि हून असेंगी घर आहले आखदे हे कि हून बच्चा थोआढ़ी उमर दिन ब दिन बधा दी गै हून तुसें नौकरी आस्तै बी ध्यान देना पढ़ाई ते चलो अच्छी गल्ल ऐ समाज च बी शैल गल्ल ऐ ते अपनी हून नौकरी आस्तै बी ध्यान देओ ते फ्ही में अपना आर्ट्स सब्जैक्ट चुने हे ते मेरा मेन हा में बेल्ट फ़ोर्स च जाना हा ते बेल्ट फ़ोर्स लेई में पैह्ला मेरा हा ध्यान भरथी दिक्खने दा सपाई बनने दा फ़ौजी बनना हा में फ्ही केह् होएआ जियां मेरी बाहरमीं होई ते में अपनी फ़ौज दी भरथी दिक्खी में ओह्दे च केह् होएआ महाराज में मेडिकल अनफिट होई गेआ मेडिकल अनफिट होएआ ते मिगी इ'यां रोह् जन चड़ेआ ते में आखेआ यार एह् कनेही किस्मत ऐ मेरी फ्ही में जिसलै कॉलेज अडमिशन लेई लेयी कालेज में पढ़दा गेआ फ्ही में दिक्खेआ कि नेईं में अफ़सर रेंक ताईं त्यारी करगा अफ़सर रैंक ताईं ते में केह् कीता फ्ही मैं डंड ड़ुंड शुरू कीते बैठका बूठकां मारियां फ्ही में बल्लें बल्लें केह् कीता अपनी पर्सनैलिटी बी डिवेलप कीती फेर में पढ़ाई बी करदा रेहा कन्नै कन्नै फ्ही मेरी ग्रैजुएशन दा हून लास्ट इयर चला दा ऐ कन्नै कन्नै में अपना जेह्ड़ा सी डी एस दी त्यारी करां ना ते एह्दे ताईं में कोचिंग लैत्ती में कोचिंग लैने दिल्ली गेदा हा स्पेशल में उत्थें इक साल उत्थें में कोचिंग लैत्ती ऐ कन्नै होर फ़िज़िकल फ़िटनेस आस्तै बी बड़ा ध्यान दित्ता ते हून जेह्ड़ा मेरा लक्ष्य इ'यै ऐ कि में देश दी सेवा करां अपने मात्रभूमि दी रक्षा करां कन्नै में अपने मां प्यो दा नांऽ रोशन करां होर इस देश लेई जिन्ना बी होई सकदा में उन्ना ज्यादा अपने आप गी न्यशोवर करां होर इक बड्डा अफ़सर बनियै दस्सां समाज गी ते घरै आह्लें दा नांऽ रोशन करां